साढ़े जेह्ड़ा रियासी डिस्ट्रिक्ट दे बिच जेह्ड़ा ऐ एह् मौसम बड़ा स्हेई मौसम ऐ ते इत्थै ठंडियां ठंडियां हवा चलदियां न ठंडे ठंडे पानी न ते इंया सिटी आह्ले लेखा निं हैन कि गर्मी होग जादै अस गर्मियें दिनें बी बाह्र धुप्पा बेही सकने आं कि साढ़े ठंडी ठंडी ब्हाऽ चला दी होंदी ऐ इन्नी धुप्प निं होंदी ऐ ते सेका निं होंदा ऐ धुप्पै गी ते बड़ा अच्छा मौसम होंदा साढ़े इत्थें रियासी बिच ते इन्नी ना जादै गर्मी होंदी ते ना जादै ठंड होंदी ते उप्पर प्हाड़ें उप्परें जेल्लै ठंडु दे दिन औंदे सर्दियें दे दिन औंदे ते ओल्लै बर्फ ई पौंदी ऐ जिसी अस पाला आखदे पाला बी पौंदा साढ़े प्हाड़ें पर ते बड़ा अच्छा मौसम रौंहदा ते बर्खां बी होंदियां गै रौहंदियां जि्यां गर्मियें दे दिन होंदे ते जिस दिन जादा गर्मी होई जा ते शामीं साढ़े बर्खा लग्गी पौंदी होना ते सर्दियें दे दिनें ते सर्दियें दे दिनें जेल्लै पाला पौंदा उप्परा प्हाड़ें तां ते साढ़े थोह्ड़ी थोह्ड़ी ठंड होई जंदी थल्लै ते जेल्लै पाला पौंदा ते भी जेल्लै सेही होंदा कि शामीं गै पाला पेआ ते शामी बिल्कुल पूरा निम्बल होना ते कोरा निम्बल होग ते साढ़े धुप्प शैल चढ़नी ते अस सारे लोक बाहर निकलियै धुप्पा बेही जंदे ते धुप्पा बी बड़ा मज़ा औंदा असेंगी बौह्ने गी ते जिसलै बर्खां होंदियां ते फ्लड बी औंदे न नालें पर की नुकसान कुसै दा निं होंदा ऐ की नाले बने दे होंदे पानी उनें नालें च सारा चली जंदा ते नालें च जंदा जिसलै ते सारा पानी नालें च निकली जंदा बाकी इन्ना जादा कुसै दा इन्ना नुक्सान बी निं होंदा ऐ